असांजे भारत में कलाकारनि खे सिंधी कलाकारनि खे एतिरो महत्वु कान मिलंदो आहे छोजो जेके ॿाहिरि जा माण्हू आहिनि उहे इन्हनि खे वधीक महत्वु कान ॾींदा आहिनि उहे इन्हनि खे हिन भावना सां ॾिसंदा आहिनि असां शुरूअ खां वठी ॾिसूं जॾहिं अंग्रेज असांजे मथां राज कयो हुओ तॾहिं बि उहे भारत वासियुनि खे ॾाढो ऐं नंढी नज़र सां ॾिसंदा हुआ ऐं हमेशह उन्हनि खे परे तमामु परे रखियो वेंदो हुओ छोजो उहे असांखे सोचींदा हुआ त हिननि जो त रंग बि बिल्कुलु कारो आहे ऐं इहे हर ॻाल्हि में असां खां बिल्कुलु पुठिते आहिनि ऐं उहो हमेशह ई असां खां अॻियां रहंदा हुआ असांजे मथां त तमामु जुल्म कया विया ऐं मतिलबु एतिरो त परेशानु कयनि भारत वासियुनि खे जो सभु दुखी थी विया माण्हू ऐं पोइ असांजे जेके वीर हुआ महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस इन्हनि सभिनी मिली करे ॾिठो त जेके असांजा माण्हू आहिनि या जेके असांजा कलाकार आहिनि उन्हनि खे त बिल्कुलु बि महत्वु नथो मिले इनकरे उन्हनि सत्याग्रह कयो महात्मा गांधीअ ऐं जीअं पोइ तीअं करे उन्हनि खे ॿाहिरि कढियो वियो भारत मां ॻाल्हि इहा बि पूरी सची अथव ऐं शुरूअ खां ई उन्हनि खे बिल्कुलु पुठिया रखियो वियो हुओ भारत वासियुनि खे छोजो उन्हनि खे कारो बि चयो वेंदो हुओ ऐं ॿियनि ॻाल्हियुनि में बि हुनखे लॻंदो वो त ई असां खां बिल्कुलु पुठिया ई आहिनि